باورچی خانے میں مختلف برتن اور اوزار موجود ہوتے ہیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں میں کچھ عام برتنوں اور ان کے استعمال کی وضاحت کر رہا ہوں دیگچی دیگچی مختلف سائز اور شکلوں میں آتی ہے اور اسے کھانا پکانے ابالنے اور بھاپ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر سبزیوں گوشت دالوں اور چاول وغیرہ پکانے کے لیے دیگچی استعمال ہوتی ہے کڑھائی کڑھائی گہری اور چوڑی ہوتی ہے اور اسے تلنے بھوننے اور فرائز اشیا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں عموماً سبزیوں پکوڑوں اور دیگر فرائز فوڈس کو بنایا جاتا ہے توا توا ایک چپٹا اور وسیع برتن ہے جو چپاتی پراٹھا ڈوسا اور دیگر روٹیوں کو پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پتیلی پتیلی عام طور پر چھوٹی ہوتی ہے اور اسے سوپ ساس سوس یا چائے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پرات پرات کو آٹا گوندھنے سبزیاں کاٹنے یا کسی بھی قسم کی مکسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چاپر چاپر یا کٹر چھوٹا بلیڈ والا اوزار جو سبزیوں گوشت یا پھلوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بیلن بیلن ایک چپٹا گول برتن ہیں جو آٹے کو بیلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ چپاتی پراٹھا یا پائے کا آٹا کھانچ کھانچ کو مختلف قسم کی چیزوں کو چھاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آٹا چینی یا چائے کی پتیاں چاپر چاپر ایک فلیٹ بورڈ ہوتا ہے جس پر سبزیوں پھلوں اور دیگر اشیا کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہنڈی ہنڈی ایک مٹی کا برتن ہے جو عموماً روایتی کھانوں جیسا کہ بریانی یا کوفتے وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے سبونڈی سبونڈی کو کھانوں کو بھاپ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مومون سبزیوں یا سموسے وغیرہ پریشر کوکر پریشر کوکر کو تیزی سے کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ وقت اور توانائی کی بچت کرتا ہے اور اس میں گوشت ڈالیں اور چاول جلدی تیار کیے جا سکتے ہیں چمچہ چمچہ کھانے کو ہلانے نکالنے اور سرو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ کف گیر بڑے سائز کا ہوتا ہے اور اسے سالن دال یا سوپ کے نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ چند اہم برتن ہیں جو ہر باورچی خانے میں موجود ہوتے ہیں اور مختلف کھانے پکانے کے کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں